आच्चा आंनि मुङा जाबाय तारिनि चन्द्र' बर' आं दाउ फिसिनानै आं मोजां गथ' गथायफोरखौ मोनसे जाहोनाय लोंहोनायाव मोजां खालामनो हादों रांखान्थिनि गोहो रांखान्थिनि उसुबिदायाव उसुबिदा मोनाबाबो बहत सुबिदा मोन्दो आरो बेनिफ्राय जिफोरो गाननाय जोमनाय बा न'आवबो मोनजादो गथ' गथायनो बहि नांगौबा बा आपुनार पेपार नांगौबा बा कलम मोनसे नांगौबा बा लंपेन्ट मोनसे नांगौबा बा स्कुलाव थांनो गारि भारा नांगौब्ला बे थांनायखौ जों हरो दाउ फिसिनानै जोबोर मोजां सोलिनो हादो आरो दाउखौ जोङो मासेल' फिसियाखै गोबांनिफ्राय गोबां फिसिदों आरो फानगासिनो थायो फानबा जोबबा आरो बेनि फिसा लाखियो आरो बेनिफ्राय फिसा जानाय लोगो लोगोनो सप्ता मोनसेनि उनाव बिमाखौ एक्सत्राके जोबना दोनो निसुं दङ निसुङाव बिमाखो एक्सत्रा दोननोसै आरो फिसानिबो एक्सत्रा रुम दङ आरो गुबुन गुबुन फिसायै बिमायै जमा दोनोबा बिदै दैनाया इसे देरि जायो तारमाने बिनि थाखायनो जों फिसा जानाय लोगो लोगोनो बिमाखौ जों गोजानाव दोनो बेनि थाखाय गोजानाव दोनबा बिमाया माखारैनो बिदै दैयो आरो दाउला नांगौ जोलैनि थाखाय बेनो बाथ्राया जेबो नङा आरो बिनिफ्राय जों फाननानै जों बिदिनो बजार तजार खालामना लाबोयो नांगौ बायदि बुस्तुखौ जोङो लाबोयो बा गथ' गथाय परा सुना खामनायाव माबा मोनसे नांगौ जाबा जों बिदि सुबिदा लानानै जों सुबिदाखौ मोनो बिनि थाखायनो जों दाउखौ फिसियो आरो न'आवबो मोनजायो आरो बेमारबो जाया जों बेमार जाबाबो जों मेडिसिन लाबोयो हसपितालनिफ्राय कुनु उसुबिदा गैया थेंकइउ गैलिया